दौड़के तैयारीमे पोषण आओर हाइड्रेशन

पोषण आओर हाइड्रेशन देखै देखैलै कि एकरामे बहुत जरुरी हैय एकरामे देखैलै कि परि परिक्षण आओर दौड़ परिक्षणमे भी रहै छै आओर दौड़ भी रहै छै कि पोषणके बहुत जरुरी होइ छै काहे कि पोषण रहलाके बाद पोषण रहलाके बाद शरीरमे ताकति रहै छै आओर ताकति बहुत अथी रहै छै ताकतिके कारण शरीरमे दौड़ बढिआँ होइ छै आओर परिक्षण भी बहुत अच्छा होइ छै या एकरामे सामेल रहै छै पोषण दौड़मे सामेल रहै छै पोषण